हाँ एक व्यवसाय है जो हम ग्रामीण में शुरू किए है उस व्यवसाय का नाम है जनरल दुकान जैसे की जनरल दुकान में हम बहुत सारे समान भी रख सकते हैं जैसे की नहाने का सामान कपड़े धोने का समान खाने का सामान पीने का सामान चावल गेंहू आटा पिसा प्याज़ लहसुन सब्जियाँ इत्यादि अनेक प्रकार के समान यहाँ पर रखते हैं जिससे ग्रामीणवासी न कहीं जाते हुए वो वो उसी दुकान पर आकर हर चीज़ ले लेते है उन्हें कोई परेशानी नहीं होती